यहाँ के लोग कौन सी फ़सलें उगाते हैं फ़सलों में से आता है आप का कद्दू आलू भी यहाँ होता है ये भी हम लोग मिट्टी में से ही उगाते हैं इसी लिए ये उगने वाली चीज़ होती है और पालतू जानवर में तो हम लोग पालते हैं अक्सर ज़्यादातर पालते हैं गाय पालते हैं और भैंस पालते हैं और बकरी पालते हैं मतलब पालन तो अनेकों प्रकार भी करते हैना जानवरों के मुर्ग़ी पालन भी करते हैं बत्तख पालन करते हैं ये सब बहुत से जानवर को हम लोग पालते हैं ये हमारे घरेलू जानवर होते हैं इन से मतलब एक तरह का ये व्यापार की तरह रहता है इसी लिए हम लोग उनका पालन करते हैं उसी में से अपना रहते हैं करते रहते हैं